हाँ जी हाँ जी बोलिए अच्छा अच्छा अच्छा सबसे पहले बताइए आप अपनी वेडिंग डेट बताइ डेट बताइए अच्छा ट्वेंटी फ़िफ़्थ से आपके कितने फंक्शन्स हैं मैडम अच्छा हल्दी हो गई उसमें मेहँदी हो गई पूल पार्टी भी रहेगी उसमें आपको तो नीयरेस्ट चाहिए कि थोड़ा सा आउटर में वेडिंग प्लानिंग के लिए फिर मैं उस तरीक़े से आपको सजेस्ट कर सकती हूँ आप सिटी में ही रहते हैं कि सिटी से थोड़ा सा आउटर में भी आपको प्लानिंग करनी है अच्छा तो आउटर में थोड़ा सा होटल ऑर्बिट है और विज़न महल है और शानुलिजा है और हल्दी के लिए हर चीज़ मतलब अव्लैबे हैं और ओपन एरिया है ओपन एरिया में गार्डन एरिया भी है तो उसमें क्या है फिर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है आपका बजट क्या है आप पहले मुझे यह बता देंगे अच्छा ठीक है हम आपको बता देंगे प्लानिंग हमारा एक विज़न महल में देख लें तो हम उसका आपको यह आपका व्हाट्सऐप नंबर है हाँ तो हम आपको अभी उसके कुछ पिक्स भेजेंगे और आपको अपना पूरा विजिट करवा लेंगे मतलब एक विडियो रहता है उसमें आप पूरा विजिट कर लेना किस तरह से आपको डेकोरेशन पसंद है उसमें हमारे फ़ोटोज़ दिए हुए हैं विडियोज़ दी हुई है हल्दी के लिए दो तीन विडियोज़ हैं फ़ोटोज़ हैं और रे रिंग सेरेमनी के भी हैं फ़ोटोस रिसेप्शन के लिए आपको तो सब तरीक़े से आपका आप देख लीजिए उस तरीक़े से फिर हम आपको दिखाएँगे कि यह यह तरीक़े से होता है और आपको पहले तो आना पड़ेगा अगर विज़न महल आप सेलेक्ट कर रहे हैं कर रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना वहाँ पर दो हॉल हैं तो एक ओपन एरिया है एक पूरा पैक में हैं तो आपको जो एरिया पसंद है हाँ जी ठीक है तो आप हम से कंसल्ट कब कर रहे हैं ठीक है ठीक है तो आप कल एक बजे आप आइए कल एक बजे हम आपको थोड़ा वहाँ का विज़िट भी करवा लेंगे दोनों होटल का फिर उस तरीक़े हम आपको बता देंगे किस तरीक़े से आपको डेकोरेशन करवाना है तो उस तरीक़े से हम कर सकते हैं और क्योंकि आज कल तो बहुत अच्छा फ्लोवर्स के तरीक़े से हो रहा है और बहुत यूनिक भी हो रहा है हाँ हाँ आप तो एक बजे आ जाइए ठीक है यह मेरा कांटेक्ट नंबर है आप ज़रूर आइए कॉल कर के आइएगा ओके